اتر پردیش میں بہت سارے ثقافتی اقدار موجود ہیں اور مذاہب بھی مذاہب جیسے سکھ عیسائی ہندو مسلم کرشچن بودھ یہ سارے مذاہب اتر پردیش میں موجود ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم سب مل جل کر رہتے ہیں مسلم جیسے مسجدوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں اسی طرح سے ہندو ہندو بھائی مندروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں تو ہمارے اتر پردیس میں سارے ثقافتی اقدار اور مذاہب موجود ہیں